पुर्तुगालांतलो गोंयकार समाज ह्या समाजा वांगडा हांव दोन वर्सां रावलां पुर्तुगालाक आशिल्लो तेन्ना आनी अशें तांकां पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता की आमकां हांगां तेंच्या बद्दल तितलें खबर ना ते लिबरेशन जातकर थोडे थंय रावपाक गेल्यात आनी त्या भायर थोडे जे लिबरेशनाच्या पयलीं मोसांबीक रावपाक गेल्ले मागीर एकुणशे पंचात्तर जेन्ना मोसांबीकाक इंडपेन्डन्स मेळ्ळां तेन्ना तांकां पुर्तुगालाक धांवडायले मागीर तांकां वचून ते थंय रावतात आनी गोंयच्यो यादी काडटात आनी अशें म्हाका दिसता की आमी तांचे कडेन कनेक्ट करपाक जाय आनी तांकां खूब उमेद आसा गोंयचें साहित्य वाचपाची म्हणून अशें म्हाका म्हत्वाचें दिसता की आमी आमचें गोंयचें साहित्य जें आसा कोंकणींत तें आमी पुर्तुगीजींत अणकारीत करून पुर्तुगेजींत अणकार करून तांचे म्हणसर तांचे मेरेन पावोवचें